जैसे हमने बगीचा लगा दिया पौधे का तो उसमें बहुत सी मक्खी आती है और कीड़े भी बहुत रहते हैं जिससे मच्छर भी आ जाते हैं तो उ उनको हटाने के लिए हमें बहुत से मतलब वो मेहनत करनी पड़ती है जैसे अपना पौधे का हमारे पत्ता गिर गया और या बारिश हो गया और पौधे गिर गया तो उसमें वो रहेगा सड़न पैदा हो जाएगा तो वो सड़न जब पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मच्छर आना ही चालू कर देंगे और कीड़े भी आना ही चालू कर देंगे क्योंकि सड़ जाएगा तो उसमें कीड़े आ जाएँगे क्योंकि जो कीड़े आयेगा महक से मच्छर भी आ जाएँगे तो हमें इस तरह का रखरखाव करना है कि वहाँ हमेशा एकदम साफ सफाई रखना ही पड़ता है उसके बाद वहाँ कहीं पानी नहीं रुकना चाहिए पौधे के अंदर उसके बाद वो कोई गड्ढा जिनको बराबर करना चाहिए हमारे जो पौधे हैं पौधे में उनको थाला बनाके छोड़ देना चाहिए तो क्योंकि पौधा में ही पानी जो पेड़ के आजू बाजू है जो पत्ते हैं गंदगी है तो उनमें उसमें हम अगर साफ सफाई करके ही रखेंगे तो हमारे ना यहाँ जब कीड़ा नहीं आएँगे तो फिर गंदगी नहीं फैलेगा जब गंदगी नहीं फैलेगा तो मच्छर भी नहीं आएँगे इसी तरह का रखरखाव हम लोग करते हैं